आंहा सानसेखालि फिसाजो लक्ष्मी लोमजादोंमोन बिराद गोबाव लोमजादों जानो हाया लोंनो हाया जादोंमोन बेहाय आङो माबा मुलि खांबाय फानलु बिदै दाउसा फिसा होबाय दाउसा फिसा होनानै जारि होबाय जोग्लावरि होबाय सिब्रु होबाय खिफि बोन्दों होबाय अनेख मुलि होनानै बायदिसिना मुलि होनानै आङो दाउसा सबखा मुलि होनानै दाउसा बिदै फुदुंना होनानै ओंखामजों जाहोबाय सोमनानै बिनिफ्राय एसे एसे आराम मोनबोबाय जानो हायिआबो जानो हालांबाय बे फानलु बिदै दाउसा फिसाखौ जानानै उनाव आराम जालांबाय बे आंनि फिसाजो लक्ष्मी आ जानो हायिआबो जानो हालांबाय सबखा बिदैआव जेन'बा गासिबो मा माखौ होयो बेखौ आङो होजोबबाय सबखा मुलिआवबो मानि मुनि फिसा होयो मानि मुनि गिदिर होयो बायदिसिना अनेख होयो माखासे मुलिखौथ' आं बावबाय जायखिया बे फानलु बिदैआव सबखा मुलि होबाय मानि मुनि फिसा गिदिर होबाय खिफि बेन्दों होबाय दाउसा फिसा होबाय आमफ्राय मामोन गाम्बारि होबाय सिब्रु होबाय खिफि बेन्दों होनानै आरो माबा हायजें हुयजें मस्ला फाथि गासिबो उननानै होनानै संनानै होनांगौ बेनो गथ'फ्रा बेजोंनो जानानै मोजां मोनो देहाफोरखौ फ्राद मोनो बेनो आङो दाउसा फिसा होनानै बेजों संनानै होबाय बेखौनो जानानै मोजां जालांबाय आंनि फिसाजोआ